हाब आं संनायखौथ' रावबो मोजां मोनै गैफेरा दासिमाव गोदो थाखोबानिफ्रायनो जोंहा संना जानांगौ मानोना जोंनाथ' न'खराव रावबो होनजाव हिनजावफोरानो गैयामोन आरो बिमानि अनगायै आरो बिमायाबो माइ गायनाय मानाय बिदिनो दुब्लियाव थाङो आंनो संनानै दोननाङोमोन आरो जेब्ला थाखोबा फरायदोंमोन बिदिनो जि जिसे बोसोरनिफ्रायनो संनायाव एक्सपार्ट एकदम आरो बिदिनो जेनबा सोरनिबा पार्टि जानाय एरैनो लोगोफोरजों आरो बार्थडे सार्थडे नि पार्टिफ्रावथ' दाउ संनाय अमा संनाय ना एवनाय आंनोसै आरो आरो बेनि अनगायैबो दा' जोंनि बेनिफ्राय एसे माबा जाबाय आरो मा होनो मोनलाय आपग्रेड जाबावबाय दा जेनेबा बिदिनो हाबा हुखाफ्रावबो संनायाव जों दा एसे बाहागो हो बाहागो खालामफायो आह मा होनो मोनलाय रिभिवफोरखौथ' नोङो रायलायजाला बयबो मोजां मोनो आरो संनायखौ रेसिपिखौथ' रावबो खोनथाया माने बे एसे सिक्रेट आरो खोनथाजाया बेबायदि बुस्तुवा दा मा होननो बिदिनो संनायाथ' बिदिनो अखनबा बानानैसो थांनांगौ जायो हाब एन्जर एवनाय एमबु एवनाय अमा एवनाय बरिया आर सबसे बांसिन टाइम लानानै संग्रा होनबा आंनो आरो मानसिफ्रा एकदम बिदिनो बखियोबो सोरबा सोरबा गोथावमोनबाबो आखाय थाखाय सोला जोबो सोंबाबो खोनथाया सोरनोबा सोरनोबा खोनथायो आरो एसे मा होनोमोनलाय